کووڈ نائنٹین جب لگایا گیا تھا جب کرونا آیا تھا کرونا ایک بہت بری بیماری تھی جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے ہوائی جہازیں بند کر دی گئی تھیں بائکس وہ ٹرینیں بند کر دی گئی تھیں سفر بند کر دیے گئے تھے اور آنا جانا پورے بھارت میں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا ایک دوسرے سے ملنے کے لیے منع کیا جاتا تھا اور خرید و فروخت بھی بند کر دیا گیا تھا بیماری کی وجہ سے لوگ بہت مر بھی گئے تھے اور اسپتالوں میں دوائیاں کم پڑ گئیں تھیں اور لوگ وہ لوگ بیمار بہت تھے جس کی وجہ سے لوگ بھوک سے بھی مر رہے تھے اور سارے کام دھندے وغیرہ سب کچھ بند ہو گئے تھے اور ایک دوسرے سے ملنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا اور بار بار چیک کیا جاتا تھا بچوں کی پڑھائی لکھائی وغیرہ سب بند ہو گئی تھی اسکول کالج وغیرہ سب کچھ بند ہو گئے تھے اور یہ بہت ہی بری بیماری تھی جو چین سے آئی تھی اور بہت خطرناک تھی